आज भारत में टेक्नोलॉजी नंबर एक पर चल रही है पहले कुछ और था अब कुछ और है जैसे कि पहले जो बसें चलती थी जो बसें चलती थी उसमें कोई भी सुविधा टेक्नोलॉजी की नहीं थी देखा जाए आज योगी सरकार में जो बसें चलाई गई हैं उसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जैसे कि आटोमैटिक दरवाज़ा आटोमैटिक गेट ए सी की सुविधा और अन्य बहुत सी सुविधाएँ टेक्नोलॉजी से हुई हैं उद्योग में टेक्नोलॉजी सबसे आगे मदद की है बसें ट्रेनें उड़ान परिवहन के लिए जो भी गाड़ियाँ हैं या जैसे देखा जाए हम लोग जाते हैं या लखन् भरावन से या लखनऊ जाते हैं तो हमें देखना होता है कि ए सी वाली जो बस है कहाँ पर पहुँची है और कितने बजे है इसको चलते सरकार ने ऐप लाॅन्च किया और ऐप की मदद से हम लोग देख लेते हैं कि ये बस कितने बजे हमारे अड्डे पे पहुँच रही है ये सब एक टेक्नोलॉजी की देन है जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से ही यातायात उद्योग को मदद मिली है इसी तरह बसों को भी हम लोग देख लेते हैं कि हम ऐप के माध्यम से कि आगे कौन सी स्टेशन आने वाली है उसी प्रकार जहाज में भी ऑनलाइन सुविधा है सब टेक्नोलॉजी की देन है जो हर चीज़ हर गाड़ी हर सिस्टम सब टेक्नोलॉजी से ही चल रहा है जैसे पहले की बाइक में डायरेक्ट चलती थी अब उसमें सेल्फ़ लगा दिया गया है सेल्फ़ से चलती है इसी प्रकार ऑनलाइन जाँच और हर स्थिति की जानकारी मिल जाती है जैसे कि हम लोग मोबाइल भी देख रहे हैं जो ये टेक्नोलॉजी की ही देन है और पहले तो टू जी चलता था उसके बाद थ्री जी चला और अब फ़ाइव जी लॉन्च हुआ है हम लोग जो मोबाइल में देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की ही देन है जैसे कि टेक्नोलॉजी से ही पूरा भारत चल रहा है टावर गाड़ी ट्रेन रेलवे जहाज बसें ट्रक आज टेक्नो भारत में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो सब बेकार था हम आपको जो यातायात की सुविधा जो मिली है वो हमें बहुत अच्छी मिली हैं आगे जाकर के टेक्नोलॉजी जो है अच्छी चीज़ लाएगी और टेक्नोलॉजी में हमें अच्छी सीख भी मिलती है और सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से कई चीज़ों का निर्माण किया है कई चीज़ों का संचालन किया है नई नई सेवाएँ जैसे बस ट्रेन उड़ानें हमें इससे ऑनलाइन मालूम पड़ जाती हैं कि कौन कहाँ गाड़ी है और किस रूट पे चल रही है सब पता हो जाता हमें